मूंखे जाम गाॾियूं वठण जो शौक़ु आहे मूंखे के टी एम आर वन फाइव यामाहा यूनीकोर्न बुलेट अलाई ऐं लंबे रुट में मां बी एम डब्लू खणी करे घुमणु वेंदो आहियां ऐं मूंखे गाॾियूं गाॾियूं खणी करे मां रोज़ु वॾे वॾे हुनमें वेंदो आहियां ऐं मूंखे पैसनि वारे कर्ता मुंहिंजी केपेसिटी प्रमाणे मां गाॾी वठंणु चाहींदो आहियां ऐं गाॾी बी एम डब्लू सां मूंखे अलाई शौक़ु थींदो आहे ऐं वठंदो आहियां मां अलाई गाॾियूं वठण जो मूंखे सुपिनो हूंदो आहे पर मां मुंहिंजे बजट लिमिट प्रमाणे बजट प्रमाणे मां वठंदो आहियां गाॾियूं ऐं मूंखे गाॾियुनि जा कलर बि जाम वणंदा आहिनि ऐं आर वन फाइव रेड कलर ब्लू कलर जी बि वणंदी आहे ऐं बी एम डब्लू गाॾी हलाइण में बि अलाई मस्तु थींदी आहे बी एम डब्लू जी